हेलो आप विवेकानंद स्कूल की प्रिंसपल बोल रहीं हैं मैं आपकी स्कूल में पढ़ती हूँ मैं एट्थ क्लास में पढ़ती हूँ तो मुझे ना आपके मतलब छुट्टी चाहिए था कि मुझे टूर पर जा मतलब जो मुझे ना अपने मम्मी पापा के साथ अपनी फैमिली के साथ टूर पर जाना था टूर पर मतलब जाना था आप क्या मुझे मतलब आप के यहाँ आऊँ मैं छुट्टी दे देंगी मैम आप क्योंकि मैं आपकी मतलब आपकी क्लास में ही पढ़ती हूँ मतलब क्लास आपके इस्कूल में पढ़ती हूँ मतलब हाँ मुझे ना अगले मंथ में मतलब दिसेंबर में छुट्टी चाहिए क्योंकि उसी समय मेरे मम्मी पापा को मतलब जो मेरे पापा को जॉब के समय उस समय छुट्टी मिलती है तो इसी लिए मुझे टूर पर जाना था उस समय हाँ

ठीक है फिर मैं एक बार बता रही हूँ जैसे एक मुझे अप्लीकेसन लिखना है छुट्टी के लिए हाँ टूर जाने के लिए अप्लीकेसन लिखना है अपने गार्जियन से साइन करवाना है गार्जियन में मेरी मम्मी भी हो सकती है और मेरे पापा भी हो सकते हैं और अप्लीकेसन जमा करने के लिए मैं मम्मी पापा में से किसी एक को साथ में ले कर जाऊँगी आऊँगी या अकेले आऊँगी

अच्छा हाँ

और मतलब आप जैसे मैं छुट्टी लेने के बाद आप ये मुझे बता दीजिए कि बीच में पेपर तो कहीं नहीं होगा ना क्योंकि अगर मैं टूर पर चली जाऊँगी तो वहाँ से जल्दी मैं आ नहीं पाऊँगी पेपर अच्छा मतलब कन्फ़र्म है मतलब मैं इस्टूडेंट हूँ मुझे नहीं पता ना इसी लिए मैं पूछ रही थी आप से डेट मैं अगले मंथ में अगले मंथ में मैं पच्चीस तारीख़ को पच्चीस दिसंबर को

ठीक है मतलब हाँ हाँ तो मतलब पेपर से पहले मुझे आ जाना है ना

ठीक है मैम ठीक है मतलब हम यही करेंगे ठीक है मैं आती हूँ स्कूल ना